आङो आंनि बाइकखौ बेराद अनो एबा जोथोन लायो मानोना बेजों आं गोबां जायगा बेरायनायजों लोगोसे जोंनि न'खरनि खामानि हाबा हुखाफ्राव बिराद मदद होयो जेरै बाजार जानाय माबा मोनसे नांगौबा लायब्र'बनायाव गोबां बेजोंहाय बाइक थायोब्ला जोथोन लानायाव जेरै आङो सप्ताहयाव खनसेबाबो आं बेखौ वास खालामो न'आवनो खालामो बाहेरायाव जुदि मार्केटाव फैसा होनानै सुनाय बा माबानायफोरखौ आं बारा खालामफेरा आं न'नि दैजोंनो बा साबोन मोनसे सेम्फुफोरजोंनो फुगारो पलिश खालामनानै मोजाङै दोनो गोलाव लामा हान्थिनायाव खस्त' मोनो गोबां मेंनाय मोनो मानोना बाइक सालायनायावबो बेराद बाज्ल' बुज्ल'जों लोगोसे जहाबनानै थाबाय थानायनि जाहोनाव नों सिं सानाय बा उदै गेसनि प्रब्लेम गोबां जानायबो नुनो मोनो गोलाव लामा हान्थियोब्ला गोबां सांग्रांथिखौ लानांगौ बा मानिनानै सोलिनांगौ गोबां सांग्रांथि थानांगोन मानोना गोदान जायगा थांनायजों लोगोसे गोदान नियम बा गोदान मानसिबो लोगो मोननायनि लामानि खेथ्रआवबो जेरै जोङो खाथिनि काउन्ट्रि बा हादोर जोंहा भुटान दं बेफोराव थाङोबा नों लामानि नियमफ्रा रुल्स रेगुलेसन्सफ्रा जोंनिफ्राय आलादा जायो जेरै जोङो स्कुल सेरफ्राव बेल होलांनाय बा आवाज गिदिर गारि सालायनाय बेफोरखौ एसे सांग्रांथि थानांगोन मानोना बेफोरनि सायाव पुलिसा मोनफा हादोर बा बबेबा मोनसे हादोरनि सायाव पारमिट गैया बा एलाउड होआबो जानो हागौ गोजान लामा सालायोबा गोबां थुलुंगाबो मोननो हायो बिदिनो जेरै गोदान मानसिजों रायज्लायनो मोननाय बा गोदान जायगा नायनायजों लोगोसे गोदान सुबुंफोर लोगो मोनो जाहोनाव गोदान गोदान मटिभेसन बा थुलुंगा खांनायनि खामानि बा थुलुंगा खांगोन गोदान गोदान सुबुंनि रायज्लायना बा फाव फेशन रंजानायखौ नुबोयोबा गोसोफ्रा सोलायबोयो बा गोजोन्नाय मोनबोयो बेरायनांगौ मानोना न'आव थासोमबाय थाबा नोंनि खर'फोरा एसे डाइभार्ट जालांनो हमो गोदान गोदान सुबुंजों रायज्लायनांगौ बा बेरायनांगौ बाइकनि थ्रुयैनो जाजोबो बेफोर गासैबो ओंखायनो थुलुंगा मोननो थाखाय गोजान लामा सालायनायखौ आं मोजां मोनो